सानसे समाव आंहा मोनसे ओरैबायदि अल'खद जादोंमोनदि आंनि नखरा ओरैबायदि बायलांनायनि समाजाव फैदोंमोनदि समाव फैदोंमोनदि बेखौ आंखो माखासे आंनि आंनि गासै मावनायजों साननायजों गथ'फोरनि आंनि फिसाफोरनि माखासे सोमोन्दो लानानै आङो बे माखासे खामानियाव आंनि नखरनि गासै खामानि जौगालांनायनि थाखै आरो बे जेब्ला आं बे समाव आं गोग्लैदोंमोन गोलैदों मानि आंनि नखरा दुरु माने नखर जानायाव गोबां हमयसा जादोंमोन गोबां अलखद जादोंमोन बे समाव आङो आं आंनि फिसाफोरजों रायज्लायनानै आंनि गासै समखौ आंनि गासै गासै नांगौफोरखौ आं फिसाफोरदों रायलायनानै आं बे समखौ माखासे आं आं सासे बिमा फिसाफोरनि माब बोसोन लानानै फिसाफोरनि गासै फरामसा लानानै आङो नखरखौ आं सालायदोंमोन आरो आं माखासे इसोदो सोमोन्दो लानानै आंनि बे अलखद समखौ आं बारलांदोंमोन आरो आं ओरैबायदि जेब्ला जेब्ला आंनि नखराव जों जाहा जेब्ला आंनि फिसाया दंमोन अब्ला आं जोंङो जोंनि नखराव ओरैबायदि बेलेजे बेजे जादोंमोनदि आं माखासे दे बेले बेजेखौ सुस्रांनो थाखाय जोबस्रांहोनो थाखाय आं माखासे आंनि गामिनि समाजारिफोरखौ आङो सावरायदोंमोन आंनि नखरखौ मोजाङै सामलायहो मोजांहै थिग खालाम बिदि होननानै आं सामलायदोंमोन आं बुंदोंमोन खां खावलायदोंमोन माखासे आंनि गामियारि समाजारिफोरनि हेल्प लानानै आराम आंनि माखासे फंबाय बिनानाव बिब'फोरनि हेल्प लानानै आंनि नखरखौ आं मो फोसावलां मोजां खामलांनो नाजादोंमोन आरो आं दायो नाजाबाय आं हाबाय आं दायो मोनसे आंनि फिसाफोरनि थाखाय आं नखरखौ सलायनि थाखाय आं ओरैबाय खस्थ आं सोलिबोदों दायो आं मोनसे इसोरा आंनो मोनसे स्टेसनारि बे मोनसे सप मोनसे दुखानखौ आंनो गथायनानै होबाय बेखौ आं इसोरा आंनो जगायनानै होबाय होनानै आं सानना लायो बेखौ आङो दायो आं फिसाफोरनि थाखै आंनि नखरखौ सामलायनो थाखाय हेफाजाब होनो थाखाय नखर दैदेननो थाखाय आं बे गलाखौ आं दायो सोलिगासिनो दङ आं बे गलायाव माखासे आङो माखासे आंनि बे गलायाव स्टेसनारि गला बहि खलम पेन्सिल जानाय लोंनाय गासै मुवा सक्लेट माखासे मुवाखौ आंनि बे गलायाव फाननाय जायो आरो आं बिसोर जों जायफोरा आंनि कास्टमार जायफोरा आंनियाव बायफैयो बिस्रा गुरै गोसो लानानै मिनिस्लु जानानै बेसोरखो आं मोजां अननायजों आंनि मुवाखौ बिसोरनो आं फानो आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरनोबो आं माखासे सम सम आङो बिसोरनो ओरैनो होनाय जायो आंनि गोसो गोरबोनि अननायजों बिसोरखौ आंनियाव गोबां माने बायग्राफोरा फैयो आरो बायो आंबो बिसोरखौ अननानै होयो आरो आं बे बे गलाजोंनो आं माखासे दिनै आं उथ्रिबोनो हादों गोजौ थाखोआव आरो आं आं जोबोद खस्थयै बे गलायाव आङो थानानै फाननानै मानसिफोरदों माखासे मानसिफोरदों आं लोगो मोननानै आं खुसि आरो आंनि नखरा बे गलादोंनो दायो मोजाङै सोलिगासिनो दङ गासै नांगौफोरा गासै गासै प्रब्लेमफोराव आं बे गलायाव थानायानोसै आं बिजों फाननानै आं रां मोनो बेखौ आंनि फिसाफोरदों आंनि गासै नखर जानायाव नखरनि गासै समाजाव नखरनि गासै नांगौफोर मुवाफोराव आं बेखौ बाहायनाय जायो आरो बे गलानि फाननायदोंनो जेसेबां आंनियाव मा आग्लायनाय बा थायो बे रांजोंनो आं माखासे आं दिभाइद खालामनानै आङो बेजोंनो आरो बायफाफिननानै बे गलाखौ आं दायो दैदेनगासिनो दङ आं बे गलाखौ लानानै जोबोद खुसि आरो आंनि बे गलाया मोनसे स्कुल इंग्लिस मेदियाम स्कुल बे खाथियाव आं बेयाव फुङावनो सिखारनानै आं आंनि गथ'फोरनो आंनि फिसाफोरनो आङो ओंखाम ओंख्रि संना गारबोनानै आङो बिदिनो आं गलायाव फैयो गलायाव आं थानानै जोबोद खुसि मोन्दों आरो बिनिबा माखासे ओह बे स्कुलनि फेरेन्ट्सफोरनि गासै आदबखौ मोननानै आं जोबोद खुसि मोन्दों आरो आं बे गलायाव आं जोबोद खुसि आरो आं बेबायदिनो आंनि गलाखौ आङो इसोरनि हेफाजाब लानानै इसोरनि आं गथायनानै आं मोजां आवगायफारसे आङो दैदेनलांगोन सानदों आरो आं बे गलायाव थानायनि माखासे रां मोननाय फाननाय मोननाय बुथुमना बुथुमनानै आं माखासे आं गोरिबफोरखौ आं बे रांजोंनो आङो हेफाजाब होनो सानदों आरो आङो बे गासैखौबो आङो बे गलायाव आङो फुङाव फैयो आरो बे सुथि जाब्लानो आं बेलासे ब्रै बाजियाव ब्रै बाजि रिंगायाव आं न' फार्से गिदिंफिनो न' फारसे गिदिंफिननानै आङो माखासे समनि गासै न'नि गासै फारिलाइ खामानि गासै संनाय खावनाय सि सुनाय सिबनाय बायदि रखमखौ मावनानै आङो जे आंनि गलानि माखासे मा नांगौ बेखौ आं गोसोआव आंनि फिसाफोरदों सावरायनानै नेक्स्ट दिना हरनि फुं फुं हर थांनायनि फुंनि रिंगा फुं बाजियावनो जिबा रिंगायावनो आं उथ्रिनानै सिखांनानै आं आरो एस एस सिनि बाजियाव आं गला फारसे आगान सुरो आं गलायाव आंनि ननिफ्राय आंनि गावनि मोनसे गंसे स्कुटि बेखौ आं बिजों फैयो